पैह्ले केह् हा कि साढ़े पराने जमान्ने च जेह्ड़ा हा कि ब्याह् च ब्याह् दे बारे च जेह्ड़ा हा कि लोग भुञां बेहियै रुट्टी खुआंदे हे ते अज्ज दे जमान्ने च केह् ऐ जेह्ड़ा ओह् स्टैंड लोआंदे न ते पैह्लें पैह्लें इ'न्नी तरह ओह् निं हे करदे रस्मां निं हे करदे जेह्ड़ी हून ते ओह् ज्यादा रस्मां करदे न सेह्राबंदी करदे न ते कन्नै रेबन कटाई बी करदे न पैह्ले जमान्नै केह् हा कि रेबन कटाई निं ही होंदी हून एह्कड़े जमान्ने च जेह्ड़ा हून नमां जमान्ना चला दा एह्दे बिच्च रेबन कटाई करदे न ते सेह्राबंदी करदे न सांत करदे न बुटना लगांदे न ते कन्नै कन्नै स्टेज बी बनांदे न पैह्ले जमान्ने च एह् जेह्ड़ा हा एह् कुछ बी निं होंदा ते लोकें गी जेह्ड़े बरातै आह्ले आंदे हे ते उनेईं भुञां बेहियै रुट्टी केह् खलांदे हे अज्जकल स्टाल लोआंदे न ते पैह्लें दाल चौल लोआंदे हे ते हून जेह्ड़ा ऐ कि ओह् बगैरा नूडल्स शूडल्स बगैरा टिक्कियां लोआंदे न ते पैह्लें केह् बूट छुपाई करदे हे ते पिछले जमान्ने च एह् जेहड़ा सब किश होंदा निं ही इन्ना ज्यादा कुछ होंदा निं ही पैह्ले जमान्नै जेह्ड़ा दाज़ बी निं हे दिंदे ते इनकड़े जमान्ने च एह् जेह्ड़ा नमां जमान्ना चला दा एह्दे च ओह् दिंदे न कुड़ियें गी दाज दिंदे न हर इक चीज़ दिंदे न गैह्ना शैह्ना सारा कुछ दिंदे न ते गड्डी बी दिंदे न पैह्ले जमान्ने च जेह्ड़ा ओह् निं हा शैल होंदा एह् जेह्ड़ा जमान्ना ऐ एह् शैल होंदा ऐ होना ते कन्नै एह् कुड़ियें गी जेह्ड़े कि पैह्ले च बैंगल सेरेमनी निं हे करदे ते हून ओह् जेह्ड़ा जमान्ना चलै दा एह्दे च बैंगल सेरेमनी बी करदे न ते रिंग सेरेमनी बी करदे न ते पिछले जमान्ने च जेह्ड़ा कुछ बी निं होंदा सिद्धा लग्ग कड्ढांदे हे ते ब्याह् होई जंदा हा जागतें कुड़ियें दा ते हून केह् ऐ ते हून टिबड़े बी मिलने पौंदे न ते सारा कुछ ई करना पौंदा ते कुड़ियें गी कलीरे पोआंदे पैह्ले जमान्नै च घट्ट पोआंदे हून ज्यादा पोआंदे ते हून पैह्लें रिंग सेरेमनी करनी फिरी बैंगल सेरेमनी करनी फिरी मैंह्दी आह्ली धाम करनी एह् सारा कुछ जेह्ड़ा हा एह् हून नमें जमान्ने च चलै दा एह् साढ़े ब्याह् दे बिच्च आंदा हा